अच्छा ते में लैती ही इक्क स्वेटर स्वेटर केह् लैनी ही तुसें गी गल्ल केह् सनांऽ स्वेटर लैनी ही सर्दियां गै बड़ियां न उप्परा केह् करना ब्याह् इन्ने जुड़े दे स्वेटर सोचा दी ही ते ऐहियां मेरे कोल पैह्लें बाऽ ओह् सारियां परानियां होई दियां ते बूर बी आई दी ते बड़ा सोचेआ स्वेटर लैनी स्वेटर लैनी उधमपुर गे जियां लैती स्वेटर इक्क वर्धमान आह्लें कोला ओह् असें दुहार आह्ले कशा लैती ते ओह् मोए रेट गै इंया बब्बै भाऽ लांदे इन्नी इन्ना मैहंगा स्वेटर लाया काले रंग दा स्वेटर हा ते कोई त्र'ऊं ज्हारें दा लाया पूरियें बाह्में हा ते गला बी शैल हा ते सिंपल सिंपल स्वेटर हे बड़ी पसंद आई मिगी बड़ी पसंद आई ते लेई लैती ते चलो सोचेआ कि पैसा इक्क बार गै खर्चना ते चीज़ शैल आई लेई थ्होई लोड़दी हैनी ते लेई लैती में सोचेआ इंया बड़े पैसे नास करी ओड़े बाऽ घरा ब्याह् लाइयै बी गे बड़ी शैल लग्गा दी सोह्नी बाऽ में रेट निं सनाया तैलूं बाऽ पसंद बड़ी आई की तुस ठीक स्वेटर लेइयै आए ते बाऽ उसी धोता बी नेईं लाई बी बड़ी ते ओह्दा इक्क परसैंट ना रंग गेआ ना उसी बूरेआ आई ना ओह् इंया परानी हून मिगी उसी कोई दंऊ म्हीने होई गेदे त्रैऽ ओह् लाई बड़ी लाई जित्थें जाना उत्थें गै लाना जित्थें जाना उत्थें गै लाना लाना उसी स्वेटरै गी बाऽ ओह्दा रंग तुस आक्खो बिंद बी गेआ होऐ ते उसी बिंद बी कोई बुरे दा कोई इक्क बने दा होऐ मेरे नै बोलन दे जेह्ड़े बी गर्म कपड़े होंदे उसी तुस दंऊ त्रैऽ बारी लाओ ते उसी इंया बुरोआं स्हेई होन लगी पौंदी बुरोआं स्हेई होन लगी पौंदी बाऽ ओह् स्वेटर इन्ना शैल निकले दा कि उसी कोई बुर निं होई नमें दा नमां नकोर घरै आह्ले बी आक्खन की भई तूं स्वैटर आह्ने दा बड़ा शैल स्वेटर आह्ने दा तो जिन्नी बारी धोइयै ला दे तुस उन्नी बारी नमां लग्गा दा ते में बी सोचेआ की पैसे खर्चे हे ते शैल गै लग्गी गे भी में सनाया त्रंऊ ज्हारें दा हा होर केह् आक्खना हा उनें इयै आक्खेआ कि पैसा खर्चेआ स्हेई जगह खर्चेआ ऐहें कोई गल्ल निं मैहंगी चीज़ ठीक ऐ बिऽ शैल होनी चाहिदी हैनी ते ओह् स्वेटर बड़ा गै शैल निकलेआ ते हून बी अंऊ उसी लान्नी जित्थें जन्नी उऐ स्वेटर लान्नी जित्थें जन्नी उऐ स्वेटर लान्नी बाऽ ओह्दा कोई बिंद बिंद इंया चीज़ खराब होई होऐ कोई बटन निकले दा होऐ ते गले पर कढ़ाई ऐ थोह्ड़ी इंया धागे दी गै कढ़ाई ऐ ओह् खराब होई होऐ बिंद उसी कोई नशान बिंद कोई नशान पेआ ऐ ते बड़ी शैल लग्गी मिगी ओह् स्वेटर सोचा दी इक्क होर लैगी बाऽ ओह् मैहंगा लाई ओड़ेआ बाऽ लैनी ऐ इक्क होर लैनी नेही गै